हाँ हेलो बोलिए हँ बोलिए

याँ हमलोग का एक गों मंदिर है वहाँ हमलोग जाते हैं घूमने के लिए जैसे की मतलब पोखर है बहुत बड़ा एक कुंआ है तो उसी से पानी लेते हैं पानी ले मतलब पानी लिए पैंर हाथ धुलवाए इसके बाद मतलब जल लिए अपना मंदिर गए जो पूजा पाठ का सामग्री होता है तो उसके साथ मतलब पूजा करते हैं

सत्यनारायन भगवान का पूजा कराते हैं विष्णु भगवान का उसमें फूल पत्ती सब सरसत्ती मंदिर है दुर्गा मंदिर है भोला बाबा का जो है शंकर भगवान का उसका मंदिर है ये सब मंदिर हैं भोला बाबा का हाँ पूरा कराते हैं पूजा में या फूल जल मतलब तिल जोे अच्छत मतलब कच्चा रोली दो कच्चा धागा होता हैं और वो लगता है लाल चंदन हुआ ओ लगता है फिर हवन का सामग्री होता हैं ओ लगता हैं हम लोग पूजा के लास्ट में हवन करते हैं इसके बाद पूजा सफल होती है बिना हवन का कोई भी पूजा नहीं होता है हाँ घर में भी कराते हैं जैसे ए जो मतलब सत्यनारायन भगवान का पूजा हुआ और विष्णु भगवान का फोटो तस्वीर चाहिए उसमें भी तिल जौ अक्षत चाहिए फूल चाहिए प्रसाद चाहिए कच्चा धागा लाल चंदन ये सभी लगता है हाँ जिसके मन में होता है की हम मंदिर ले जाके मंदिर में पूजा कराएं तो ओ भी होता है मंदिर में भी जाके पूजा करते हैं तो किसी दिन टाइम फिक्स कीजिए तो उस दिन पूजा कर देंगे पूरा हो जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं